होटल में असां कई आ ऑडर ॾिनो आहे मंचुरियन जो राइस जो त तव्हां हुन जे बदिरा ॿियों कुझु छो मोकिलियो अथव तां हुन खां पोि ॿियों बि ग़लति थी अथव तव्हां ॿियों कुझु असांखे सुठी तरह सां मंचुरियन राइस दालि चांवर ये असांखे मोकिलियो पोइ असां हुन जी हुन जी ग़लती जी ता माफ़ी वठो असां खां ऐं असां असां तव्हांखे न त कल्ह कंप्लेन कराईंदासी तव्हां हिन करे जल्दी इहो ऑडर ॾियो ऐं महिमान असांजा वेठा आहिनि असांखे देरि थी थिए ता हुन जे करे जल्दी असांखे मोकिलियो तव्हां महिरबानी करे जल्दी मोकिलियो ऐं असांजो ऑडर घर वेठे जल्दी पहुची वञे